ओह् में इलैक्ट्रिशियन जनाब होर बोल्ला दे में कनेक्शन लैना ते केह् केह् लग्गग चंगा ते किन्नी तार लग्गग अच्छा खाल्ली पौड़ी लग्गनी इक्क आं कोई बीह् पंजी फुट लैंथ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ते होर कन्नै केह् केह् समान चाहिदा

तार किन्नी चाहिदी केह्ड़ी तार चाहिदी काली जेही ठीक ऐ ठीक ऐ सर